में बहुत से ऐसे है जो कि इंसान को सफल बना सकता है जैसे कि एक आदमी शुरुआत में आयल का दुकान किया फिर वह धीरे धीरे शुरुआत में स्टार्ट किया उसके पास ग्राहक आना शुरू हुआ फिर वह अपने एक शोरूम खोल लिया फिर वो शोरूम से स्टार्ट किया फिर वो क्या हुआ उसको उसके पास ओइल का एक वो आ गया फैक्ट्री जिसमें ओइल बनता है और भी बहुत से बिजनेस से हमारे गाँव में जैसे कि बागड़ सीमेंट का दुकान हो गया बाद में दो ट्रैक्टर वालों ने लाकर शुरू किया था अपना बिजनेस और वह दो ट्रैक्टर को बेच के वो जो है उसके पास दस ट्रैक्टर वालों ने हमेशा क्लोज मिलेगा बालू सीमेंट ये सभी हो गया सब उसके पास में सब लोग मिलता है क्योंकि वो जीरो से शुरूआत किया था और आज वो मेहनत करता गया करता गया अपना अपना जो चीज़ें रुकावटें आईं उससे उसको समझा क्या है कैसे है कस्टमर को क्या चाहिए ये सभी समझने के बाद उसने अपने तरक्की की ठीक उसी प्रकार एक बिजनेस कोई व्यवसाय घर से ही शुरू कर सकते हैं जैसे कि बिजली का काम हो गया बिजली के काम में क्या होता है पहले आप जाइए सीखिए धीरे धीरे जाइए उसमें थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता है फिर जो आप सीख जाएँगे तो फिर आप अपना मिस्त्री बन जाएँगे और मिस्त्री बनने के बाद आपके क्या कर सकते हैं कि आप दस लोगों को कम पे रख सकते हैं रोजगार दे सकते हैं क्योंकि अकेला आदमी बहुत कुछ घटा सकता है क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो कि ज़ीरो से इंसान को हीरो बना देता है और ये बिजली का जो बिजनेस है वो ज़ीरो लागत से कुछ पैसे लाके शुरू कर सकते हैं और आप लखपति करोड़पति जो मर्जी बन सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस है बिजनेसों में घाटा मुनाफा होता रहता है तो बिजनेस में क्या होता है एक होता है नौकरी जो कि अपने पाँच लाख के नुकसान सह के रोता है और एक होता है बिजनेस पाँच करोड़ के नुकसान सह के भी हँसी ख़ुशी रहता है यह तो कोई ऐसा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें हम जीरो लगाके भी करोड़ों कमा सकते हैं जैसे कि एक बिजनेस होता है वाल्व का बिजनेस इसमें आप शुरू में वाल्व का रिपेयरिंग करके आपको काम आता है उसका वो करके पैसा कमाइए उसके बाद में खुद एक अपना वो खोल लीजिए रिपेयरिंग सेंटर फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आपके पास पैसा आएगा फिर मेहनत करते जाइए करते जाइए फिर आप क्या करिए नया वॉल बनाना शुरू करिए फिर आप क्या करिए फिर आप अपना वर्क का शोरूम खोल लीजिए तो हो गया ना समस्या का समाधान यही सब है